جی ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے اسکرین پر ٹائم زیادہ دینے کی وجہ سے کھیل نہیں کھیل پا رہے ہیں جیسے کہ پہلے کچھ سال پہلے جب تک سوشل میڈیا کا دور نہیں آیا تھا تو لڑکے زیادہ تر کھیل میں اپنا وقت گزارتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے ٹہلنے جاتے تھے اور محلے میں جتنے محلے کے لڑکے ہوتے تھے سب ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ کھیل کھیلا کرتے تھے جیسے کہ کرکٹ ہو گیا گلی ڈنڈا ہو گیا اسی طرح ہاکی ہو گیا اور کبڈی وغیرہ یہ سب کھیل پہلے لڑکے محلے کے جتنے بھی ہوتے تھے سب ساتھ مل کر کھیلا کرتے تھے لیکن جب سے شوشل میڈیا کا دور آیا ہے اب ہر لڑکا اپنا زیادہ وقت اسکرین پر بتاتا ہے جس کی وجہ سے اب لڑکوں میں موبائل کا شوق زیادہ بڑھ گیا ہے اور وہ کھیل سے دور ہو گئے ہیں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ محلے میں لڑکے پورا گروپ کے ساتھ پہلے جیسے کھیلتے تھے اب کھیلتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں تو اسکرین آ جانے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں